मां पिछले साल हिकिड़ो ओ जनरल जो एसी वरितो हुओ उहो मुंहिंजो एसी तमामु सुठो निकितो छोकी हुन जी डिलीवरी बि तुरंत थी वई इंस्टॉलेशन बि विद इन ट्वेंटी फोर आवर्स थी वियो

हुन में को बि अञा ताईं मूंखे कंप्लेन कोन आई आहे को बि पार्ट ख़राब कोन थियो आहे ऐं यूज़ करण में बि सहुलो आहे रिमोट बि अञा ताईं सुठो पियो हले ऐं मां हुन जी रिस्पॉन्स सां ॾाढो ख़ुशि आहियां ऐं मां अॻे माण्हुनि खे बि चवंदसि की तव्हां ओ जनरल जो ई एसी वठंदा कयो